جی ہاں در اصل ایک دفعہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ منالی پہاڑوں پر جانے کا اتفاق ہوا ہم دوستوں نے صبح سویرے ایک ہائی لینڈ پہ جانے کا پلان بنایا جو سمندری سطح سے تقریباً چار ہزار فٹ کی اونچائی پہ تھا ابتدا میں ہم تمام دوست جوش میں تیزی سے چڑھتے چلے گئے لیکن آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہم بغیر تیاری کے پہاڑوں پر چلے گئے تھے لہٰذا آگے کے لیے ایک سبق ملا کہ بغیر تیاری کے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے پھر تمام دوستوں نے خوف پر قابو پایا اور واپس لوٹ آئے